ओना तऽ हमर उपलब्धि सफलता बहुत कुछ हासिल केलूँ य बहुत प्रकारके होइ छै जेकरा कि हम हासिल केलूँ और जैमे कि सबसऽ पैघ उपलब्धि सफलता कहियौ तऽ हम अपन परिवारके बुझै छियै और ई परिवारमे जेना हमरा बच्चा माँ बीबी सबके नीक संस्कार याए ओकरा पाछू जे हम बलिदान देलिलैए समय देलियै ओ हम अपना जीवनमे सार्थक समझै छियै और अइ चीजसऽ हमरा बहुत गर्व याए जे हम जे चीज केलूँ याए ओइ चीजमे हमरा बहुत कुछमे सफलता मिलल लेकिन अइसँ पैघ सफलता किछु नै छियै जे कि हम अपन परिवारके पाछू समय देलियै और हमर बाल बच्चा जे छै से नीक आचरण नीक बुद्धि और नीक संस्कार से याए नीक जकाँ पढ़ै लिखैए और सबके समान रूपसऽ इज्जति करैए सबके पैघके पैघ छोटके छोट सबके इज्जति करैत हमर हम अपना आपके ई समझै छी जे अइसँ हमरा बहुत गर्व होइए जे हमर परिवारके लिए हम कुछ केलूँ